بہت ساری مقبول تفریحی سرگرمیوں ایڈونچر سپوٹ ہیں جنہیں سیاح عام طور پر اترپردیش کا دور کرتے ہوئے آزما سکتے ہیں جیسے لوگ واٹر سپوٹنگ کا کام تفریق لے سکتے ہیں یا پھر بوٹنگ کر سکتے ہیں یا کہیں گھومنے کے لیے جانا ہو تو بہت ساری جگہیں ہیں گھومنے پھرنے کے لیے وہاں جا کر گھوم پھر سکتے ہیں اس کے مزے لے سکتے ہیں یا کسی پکنک وغیرہ جانا ہو تو پارک بہت سارے ہیں وہاں پر آپ جا سکتے ہیں آپ بچوں کے ساتھ چھٹیاں گزار سکتے ہیں اور ٹور پہ جائیں جانے کی جائیں اور وہاں پہ انجوائے کر سکتے ہیں کوئی اچھی اچھی جگہ جا سکتا ہے ٹور کے لیے اپنی لائف کو انجوائے کریں کر سکتے ہیں اور ہم سائیکل رائڈ کر سکتے ہیں سائیکل چلا سکتے ہیں پارک میں اچھی طرح انجوائے کر سکتے ہیں سائیکل چلا کے رائڈ کر سکتے ہیں